हैलो बोलिए हाँ हाँ कुनाल हाँ तो सॉरी

अच्छा हाँ हाँ पराँठा काइका चहिए आपको मिल जाएगा

हाँ चार अंडे का बनाती तो फिर और क्या चाहिए पचास रुपये का आपको कितने का चहिए चार अंडे डालेंगे तो महँगा तो पड़ेगा मिल जाएगी डेढ़ सौ रुपये प्लेट

हाँ हाँ मटन महँगा है नहीं नहीं होटल में आकर खाएँगे कि घर पर आकर खाएँगे हाँ तो मिल जाएगा आपके हिसाब से आप कब आओगे कि कि हम घर पहुँचा दें एड्रेस बता दो